میرے دادا دادی آٹھویں پاس ہیں اور میرے والدین ٹویلتھ پاس ہیں ان کے ٹائم پر انہوں نے بہت سے چیلینجج فیس کیے ہیں ان کے ٹائم پر پراپر الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے انہیں موم بتی کی روشنی میں بیٹھ علم حاصل کرنا پڑتا تھا بٹ اب مناظر الگ ہیں اب بہت سی فیسیلٹیز ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اچھے سے اچھا علم حاصل کر سکتے ہیں اچھی سے اچھی کالجز انفراسٹرکچرس ہیں اچھے سے اچھے فیکلٹیز ہیں اور اچھے سے اچھے ہر ایک چیز گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی جس کی وجہ سے اسٹوڈنس اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں